हैलो बस ठीक तुस सनाओ हां जी हां जी तुस कौन हां जी हां जी हां तुसें किन्ने चाहिदे नेईं दिक्खो ना अस ना मतलब ट्रकें दे स्हाब बेचने आं हां तुस सनाओ इक ट्रक बिच्च दो सौ पेटी आंदी ऐ हून तुस सनाओ तुसें किन्नी चाहिदी ऐ अच्छा ते मतलब तुस पेटी दा स्हाब दिक्खो होलसेल पर ही लैनी ऐ तुसें फिर ते होलसेल पर इक पेटी तुसेंगी पेई जानी मतलब छे सौ रपेऽ दा लाई लो दो सौ रपेऽ दी दो सौ पेटी होनी छे सौ दा स्हाब लाई लैओ तुस ठीक ऐ फिर ओके